उहो जेको स्थान आहे हिन जो नालो ललित कला एकेडमी आहे इहो जेको स्थान आहे इहो उत्तर प्रदेश जे लखनऊ जे अलीगंज में पवंदो आहे हिन स्थान में राज्य जी सॼी कलात्मक विरासत खे असां ॾिसी सघंदा आहियूं खेॾणु वञण लाइ जेको टाइमिंग आहे उहो सुबुह जो ॾह वॻे को शाम जो पंज वॻे ताईं आहे ऐं इहो जेको स्थान आहे उहो आर्तवारु ॾींहुं बंदि रहंदो आहे इन जी जेकी दूरी आहे उहा लखनऊ जे चारि बाग खां लॻिभॻि ॾह किलोमीटर जी पवंदी आहे